हैलो सर में स्कूल जाना हा मुझे बुखार चढ़ गया है एप्लीकेशन दा चेत्ता भुल्ली गेदा हा सर जी कोई पंज छे मारी ओडी आं न बस सर जी हून केह् कीता जा इस समस्या दा ठीक ऐ सर जी होर कुछ होर कुछ केह् गल्ल ऐ सर जी इन्नी हारी छुट्टियां बंदा इंया मारी ओड़दा निं सर बोल रेहा